मूंखे पंहिंजी तस्वीरु सोशियल मिडिया में पोस्ट करणु बिल्कुलु वणंदो न आहे त मां त बिल्कुलु कंदी न आहियां न वोट्सप ते न सोशियल मिडिया ते हे मुंहिंजो बिल्कुलु बि शौंक़ु न आहे मां मुंहिंजी पर्सनल लाइफ़ शेर करणु पसंदि न कंदी आहियां कंहिंसां बि त हे त जामु माण्हू जंहिंखे पर्सनल लाइफ़ शेर करणु वणंदी आहे उहो ई पंहिंजो फ़ोटोग्राफ सोशियल मिडिया ते पंहिंजी पर्सनल लाइफ़ शेर कंदा आहिनि मूंखे वणंदो न आहे हिन करे मां शेर न कंदी आहियां